नमस्ते आपकी आपकी शिकायत आ रही है नहीं नहीं शिकायत आ रही है बच्चे बहुत कमजोर लगते हैं देखने में माँ बाप पूछते हैं तो ध्यान नहीं देते हैं आप लोग दस दिन दस दिन में आएँगे नहीं जब तक तभी तो हम जानेंगे कि बच्चा बच्चों को कैसे आप लोग शिक्षा दे रहे हैं तो टीचर का मतलब यही रहता है ना कि बच्चों को संभालें हाँ ठीक है अब उतना दिन का हमारा डेट है तो उत उतने दिन ही आएँगे ध्यान से पढ़ाना पढ़ाइए लिखाइए बच्चों को बच्चे तनिक अच्छे ढंग से अब सीखें बोलें हर एक चीज का ध्यान दें बच्चे उसी यही सब तो सिखाना पड़ता है हाँ माँ बाप फीस जमा करते हैं कितनी मेहनत से पैसे जुटाते हैं बच्चों को पढ़ाना है लिखाना है बच्चे के लिए माँ बाप क्या क्या करते हैं कि हमारा बच्चे आगे बढ़ेंगे हाँ तो शिकायत नहीं आना चाहिए बच्चों को ध्यान से तो हम तो दस दिन में आएँगे तो पता तो करेंगे कि बच्चे कैसे ढंग से कैसे ढंग से पढ़ें कैसे चलें बच्चे तो शिकायत करेंगे ही कि मैम कैसे पढ़ा रही थीं कैसे लिखा रही थीं

ठीक है तो बच्चें बच्चों के लिए यही सब जरूरी रहता है बताना पढ़ाना लिखाना हाँ अब से अब से मतलब शिकायत नहीं मिलनी चाहिए हमारे इस्कूल का नाम बेकार हो जाएगा

हाँ तो ये सब सोचेंगे कि टीचर अच्छे नहीं हैं तो इस्कूल में क्या बच्चों को पढ़ाएँ बच्चों का बच्चों का भविष्य का सवाल होता है चलिए हम कोशिश करते हैं आने के लिए जल्दी जल्दी ही आएँगे आप सही से पढ़ा पढ़ाइएगा

ठीक है नमस्ते